चुल्हा परके आओर गैस परके जे भानस होइत छै ई भानसके बारेमे जे हम कहैत छी से चुल्हापर तऽ धुइआँसभ होइत छै किआकि लकड़ी दियौ आओर कनि बैसल रहू आँच धीरे धीरे लागैए आओर गैसपर ई होइत छै जे चढ़ा दियौ बर्तन आ दू मिनटके बाद देखियौ जे खाना तैआर यए लेकिन चुल्हा पर ई डेकचीसभ लोहियासभ जे चढ़बैत छियै से तऽ ओ जरि जाइत छै ओकरा मँजैमे कनि लेट लागैत छै आओर गैसपर तऽ ओ जहिना चढ़बैत छियै तहिना रहैत छै ओकरा मँजैमे लेट नहि लागैत छै ओकरा एना दू बेर एना एना कए दियौ भए गेल छुटि गेल धए दियौ ओकरा राखि दियौ सएह कहैत छै चुल्हा पर तऽ ई होइत छै जे खाना कनि स्वदगर रहैत छै खाइओमे बढ़िआँ लागैत छै आओर ओहिसँ कनि स्वस्थो रहैत छै लोक आ गैसपर तऽ ई रहैत छै जे जल्दी जल्दीमे लोक बनाए लैत छै आओर खाए लैत छै आ कनि ई हल्का लागैत छै लोकके तैँ आब आओर ई मतलब ओ हल्का लोककेँ लागैत छै इएह होइत छै चुल्हा आओर गैसमे अन्तर